हम घर में कई प्रकार की चीज़ बनाते हैं पीने के विभिन्न प्रकार की चीज़ भी बना लेते हैं जैसे कि नीबू लेकर ठंडाई बना लेते हैं शरबत बना बनाते हैं और विभिन्न प्रकार की चीज़ भी बना लेते हैं जैसे आम का जूश फ़्रीज़ में ठंडा पानी रखकर ठंडाई भी बना लेते हैं जैसे या फिर कोई सॉप से जूश ले आते हैं माज़ा ले आते हैं रूह अफ़ज़ा आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ भी ले आते हैं हालाँकि हम घर पर अन्य तरह की चीज़ भी बना लेते हैं जैसे कि नींबू नींबू का नींबू की ठंडाई भी आम के रस की ठंडाई आदि कई तरह की चीज़ हम घर पे विभिन्न प्रकार की पीने की चीज़ बना लेते हैं हालाँकि गर्मी में कोल्ड रिंग है माज़ा है लस्सी है रूह अफ़ज़ा है फ़्यूटी है आदि तरह की चीज़ ले आते हैं हालाँकि गाँव में लोग हर तरह की चीज़ भी ले आते हैं कोई मार्केट नहीं जा पाते तो घर से भी हम या नींबू का रस लाकर ठंढाई बना लेते हैं हालाँकि गर्मी में ठंढी चीज़ घर ही बेठकर हम बना लेते हैं जैसे अन्य तरह की चीज़ हैं कोल ड्रिंक माज़ा रूह अफ़ज़ा लस्सी फ़्रूटी आदि चीज़ हम घर पर भी बना लेते हैं फ़्रिज़ में रखकर भी बना लेते हैं हालाँकि गर्मी में कोल ड्रिंक माज़ा फ्रूटी पीना चाहिए जिससे गर्मी ना बढ़े हम घर पर भी बना लेते हैं मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं रहती है तो रोज़ाना का काम है घर बैठे भी हम कर सकते हैं और भी कर सकते हैं कहीं से या मार्केट से भी ले सकते हैं या घर भी बना बना सकते हैं इसका इस्तेमाल घर पर भी कर सकते हैं आप घर पर कौन से विभिन्न पीने के चीज़ बनाते हैं हम कई तरह के चीज़ बना लेते हैं ऐसे कोल ड्रिंक है माज़ा है लस्सी है फ़्यूटी है आस क्रीम भी बना लेते हैं और भी कई तरह की चीज़ हम बना लेते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक से हमको ठंडाई मिल सके